में बड़ी पैह्लें इक कताब पढ़ी ही जेह्दे बिच्च कताबे च ही असली ज्ञान नामक इक कविता लिखी होई दी ही उ'दे बिच्च सनाए दा हा कि कर्म करना करना है ज्ञान साढ़ा मतलब करना सिक्खेआ दी जो तुसें गी मरने तक करना मैह्नत करना सखांदा उस्सी इंसान बनने ताईं तरीके बिच्च ते बड़ा कुछ लिखे दा पर विश्वास अपनी मैह्नत उप्पर रक्खो भावें जिन्नी बी मुश्कलां आई जान अपना रस्ता मजबूत रक्खना चाहिदा पढ़ाई दा कोई शार्टकट नेईं ऐ उस्सै बास्तै समें उप्पर शुरुआत करी लाओ अपनी गल्तियां कोलूं सिक्खो और आपै गै अपने उप्पर भरोसा करी लाओ पढ़ाई गी पैह्लें स्थान देओ ते फोन ते टी वी कोले पर्हेज रक्खेओ ते समें दा दा स्हेई इस्तेमाल करो और जेह्ड़ा तप करियै सोना बंदना ऐ ओही मस्तक दे सजदा ऐ और ना मन्नियै अग्गें बड़दे र'वो ते अपना मार्ग दर्शक रक्खो अज्ज दी मैह्नत कल्ल रंग लांदी ऐ जुल्लै कामयाबी तेरे नाम आगी कताबें बिच्च ही असली ज्ञान ऐ जेह्ड़ा गलागा तुसें गी नाम और सम्मान एह्कड़े कताब कोले मिगी एह् सब सिक्खने दा अनुभव आया ऐ कि पढ़ाई लखाई बड़ी जरूरी ऐ ते मिगी बड़ी चंगी सिक्खेआ मिगी ऐ धन्यबाद